हेलो हय ठीक छै सर कहलहुँ कि आँय यौ बिहारमे कोन जगह बढ़िआँ होयतै घुमै ले यौ घुमै लाएक समस्तीपुर जिला हूँ सर घुमऽ ले तऽ बहुत नहि

हँ जी हँ जी हँ जी बहुत सुन्दर छै आओर बिशेष समस्तीपुर जिलामे आएँ यौ समस्तीपुर जिला कोन कोन प्रखण्डमे महादेब नहि छथिन खेड़ीमे केना निकललखिन हँ जी हँ जी

बहुत सुन्दर जगह छै हँ जी हँ जी हँ जी

हँ मुबारक हो दरभङ्गा एन्नो देब

ठीक हय जे एखन राखैत छी हम बाबु सब